हाँ भैया ओला कैब से बात कर रहे हैं क्या हाँ जी मैं शिवम पुरोहित बोल रहा हूँ जबलपुर से मैंने कल एक ओला कैब बुक की है हवाई अड्डे जाने के लिए

तो सुबह नौ बजे की बुक की हुई है मैंने जी मेरी दस बजे की उड़ान है तो मैंने उस हिसाब से नौ बजे की बुक की है तो कृपया आप नौ बजे के समय पर आ ही जाइएगा

अच्छा मैं एक जानकारी और चाहता था कि हाँ हाँ हाँ ठीक है हाँ जानकारी ये चाहिए थी मुझे कि अगर मैं इसको ऑनलाइन माध्यम से इसका भुगतान करता हूँ तो मुझे इस पर कुछ छूट मिल पाएगी क्या जी जी जी हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ तो आप कल समय पर हमारे घर आ जाऍं और मुझे हवाई अड्डे तक छोड़ दें जी जी जी जी जी जी जी धन्यवाद धन्यवाद